جی ہاں اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں جیسے اے پی جی عبدالکلام آزاد پڑھا ہے ہندوستان کے مشہور اسکول ہو ہر اسکول میں اے پی جے عبدالکلام آزاد پڑھائے جاتے ہیں ان کا ہر جگہ تعریف ہے اور اے پی جے عبدالکلام آزاد بہت اچھا انسان تھے اور ان کی محبت اب تک دل میں بسے ہیں چاہے ہندوستان کے کونے کونے میں ہر اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں مشہور ہندوستانی سائنسدانوں میں پڑھا جاتا ہے ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہے اے پی جے ے عبدالکلام آزاد بہت اچھا انسان ہے ان کا محبت ان کی عزت ہمارے دل میں ہے اے پی جے ے عبدالکلام صاحب بہت اچھے انسان تھے اس کو مشہور ہندوستانی سائنسدانوں کے نام آتے ہیں اور ریاضی دانوں کے بارے میں بھی نام آتے ہیں اے پی جے ے عبدالکلام آزاد کے ہر انسان جانتے ہیں پڑھانے میں پڑھے ہیں ہندوستان کا ہر اسکول میں جہاں بھی جائے ان کا نام لیا جاتا ہے اے پی جے عبدالکلام آزاد کے حصے میں بہت محبت رکھتے ہیں اور بھی یہ اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں اے پی جے عبدالکلام آزاد اچھا انسان تھے اور اچھا انسان رہے ہیں اور ہمارے دل میں محبت ہے ان کے لیے